میں نے بہت سارے ٹوتھ پیسٹس آج تک یوز کیے لیکن جو ٹوتھ پیسٹ میں نے پچھلے ہفتے لیا تو اس کے استعمال کے بعد نہ صرف میرے دانت بہت ہی زیادہ سفید ہو گیے بلکہ مسوڑھے بھی مضبوط ہو گیے اور اس میں جو سالٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے